नोंथाङा बोथोर नाय बोथोर मा मा आबाद मावो बेनिखौ खिन्थानो हागोन ना गुसुङै माइ गायो माइया मोनो बिगायाव आतमन गाहाम गायो जोसा गायो माइब्रा गायो एसे माइ जोसाफ्राथ' बारा जाया आरायमन गाहामल' जायो बिगायाव गायबा आरायमनबो मोनबावा आरो दा नै मेसेङाव दैलाङाव मावखांबा मेसेंना मामा सबाय सबाय बिमा गायो भेन्डि खुइयो दुनदिया खुइयो दुनदिया खुइखांना बानलु गायो बानलु गायखांनानै गैबाव गैला बे मावखांबाथाय गैलाबो माइया दामा दा नै दाथ' नयस' सारायनयस' गाहाम थांबाय दाग माव मावो सारायआथ बिगा गायो बारा मावा माइब्रा माइरङा थाङो पन्सास थाखा किजि माइब्राया थाङो माइब्रायाबो थाङो पन्सास किजि सेरसेयाव जोसाया थाङो बिदि साएथ ओंखार जेनबा सत्थुर थाखा थाङो सत्थुर थाखा दा नै बारासो जाबावबाय दां दामा माइस माइस रन्जितफ्रा थाङो दा सललिस थाखा मैगङा गायो बे मेसेङाव गायो थारुन गायो फोरला गायो फोरला गायखांबा मामा गाइयो सबाइ बिमा गायो सबाय बिमा गायबा नै दैलाङाव मावो सिबिं सबाय सबाय मावखांबा मा गैला बेखौ मावखांबा औ दैलाङावथ' फाथोबो मावो फाथो फाथो मावो फाथो मावखांबा गैला फुनांगौ मानांगौ हाजिरा होनांगौ फाथोआ दा थांबाय बारस' गाहाम जाबाय दामा मनाव गइया थांबाय दा सारि पास हाजार गाहाम पास हाजारनि पास हाजार थांदों गइया पास हाजाराव दा नै मजायानो माबा थांबावबाय सय पास सयहाजार जाबाय मजाया